مہاراشٹرا میں تب تفریح کی مقبول ترین مقامات میں سے کئی شہر ایسے ہیں مہاراشٹرا میں جس میں تفریح یا سیر تفریح کی جاتی ہے جس میں ممبئی شہر مہاراشٹرا کی راجدھانی ہو گئی آورنگ آباد ہو گیا اگتپوری ہو گئی اگر ہم بات کریں ممبئی شہر کی تو ممبئی شہر میں گیٹ آف انڈیا ہو گیا حاجی علی جوہیو بیچ اُس کے علاوہ رانی باغ چڑیا گھر جوتا گھر نہرو گارڈن اور اُس کے علاوہ ممبئی میں جوہو بیچ پہ بوٹنگ ہوتی ہے انڈیا گیٹ پہ بوٹنگ ہوتی ہے اُس کے علاوہ اگر ہم لوگ اگتپوری کی بات کریں تو وہاں پہ واٹر فال بہت اچھی ہے اُس کے علاوہ بھی اُس وادی اچھی آتی ہے اگتپوری کے بعد ہم لوگ چاندوڑ کی بات کریں تو چاندوڑ میں ہل اسٹیشن ہے سن سیٹ وہاں سے بہت اچھا دکھتا ہے اُس کے علاوہ آورنگ آباد شہر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ ہو گیا پون چکّی ہو گئی اُس کے علاوہ دولت آباد کا قلعہ ہو گیا ایلورا اجنتا کی غاریں ہو گئیں اُس کے علاوہ اور بہت سارے مہاراشٹرا میں شیر و تفریح کے مقامات ہیں اُس کے علاوہ مہابلیشور ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ سے بھی ویوز اچھے آتے ہیں ہل اسٹیشن ہے وہ بھی ہے